हमारे यहाँ स्टेडियम जो बना हुआ है वो स्टेडियम पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है ऐसे ही एक फील्ड है उस फील्ड पे जो है वाला जितना भी होता है तो ग्रामीण है ग्रामीण क्षेत्र में तो जितना आदमी होगा बहुत ज़्यादा ही आदमी आता है लेकिन वही राष्ट्रीय कार्यक्रम यदि होता है तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा इस चीज़ में भाग लेने के लिए देखने की बात करें तो पचास हजार साठ हजार ऐसे आदमी क्योंकि गाँव पड़ता है गाँव में ई सब चीज़ का खेल का आयोजन बहुत कम होता है तो ई सब चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे इन्सान जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पे इस चीज़ मैदान को सबसे पहले सुचारू रूप से ठीक कर लेना चाहिए और उसके बाद जा करके जो है फिर जो भी होता है उसको करना चहिए आदमी को तो इस पे जो है हमारे यहाँ के नेतागण चाहे सांसदगण जो भी है विधायक यहाँ के सांसद ई सब चीज़ पे खेल के प्रति हमारे बिहार सरकार को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था कि जैसे बिहार को भी मान्यता मिल मिलता सब कुछ होता यहाँ का भी बच्चा जो है यहाँ से जाता वहाँ वहाँ आगे बढ़ता आगे बढ़ के राष्ट्र स्तर पे राज्य स्तर पे उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे उसके बाद इंटरनेशनल स्तर पे वहाँ पे खेलता तो सब कुछ जो होता है लेकिन यहाँ के यहाँ के इवेंट में जो है जो भी आदमी है उसको देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारा आदमी आता है अभी जैसे हमारे गाँव में फुटबॉल मैच चल रहा है लड़की का उसमें भी बहुत सारे आदमी आते हैं देखने के लिए क्यूंकि यहाँ पे ये सब इवेंट का कभी कभी आयोजन होता है तो इसी यही सब बात को ले करके जो है यहाँ पे बड़ा मैदान नहीं है मेरे गाँव में और जहाँ भी होता है तो वहाँ पे जैसे जैसे पटना में बिहार के पटना में जैसे लगे स्टेडियम है तो वहाँ पे जब कोई छोटा मोटा भी रणजी ट्राफी होता है तो वहाँ पे बहुत सारा लड़का विद्यार्थी आम इंसान सब पहुँचता है देखने के लिए क्योंकि उसको देखने का मौका बहुत कम मिलता है इसीलिए हमारे सरकार को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए खेल के प्रति खास करके ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और और जिससे जिससे खेल ऐसा चीज़ है कि खेलने के बाद में शरीर का भी विकास होता है और दिमाग भी विकसित होता है और आगे बढ़ने का चांस भी रहता है और जैसे और स्वस्थ भी इंसान रहता है जैसे और स्वस्थ भी इंसान रहता है और जा करके जैसे हमारे बात करें अभी भारतीय टीम में ईशान किशन खेलते हैं ईशान किशन बिहार का रहने वाला है लेकिन वो अदर स्टेट से जा करके खेल करके वहाँ से जो है मतलब तब जा करके उसका सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में तो उसी वही सब बात होता है और खेल एक ऐसा चीज़ है कि स्वस्थ रहने के लिए खेल सबसे बहुत ज़रूरी है यदि आप आपको खुद में स्वस्थ रहना है तो खेलना सबसे बहुत ज़रूरी है चाहे कोई भी खेल है हेल्थ इज़ वे हेल्थ इज़ वेल्थ खेलना बहुत ज़रूरी है खेलना स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है चाहे आप सुबह में खेलो एक टा एक सुबह एक का सुबह का टाइम होता है एक शाम का टाइम होता है दो टाइम में आप खेलिए और स्वास्थ के लिए बहुत सारा लाभदायक ज़रूर होता है इस चीज़ को तो सभी मानते हैं लेकिन लेकिन हमारे यहाँ जो है खेल को ज़्यादा महत्व इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ के आदमी जागरुक नहीं है इसलिए खेल को इतना महत्व नहीं देते हैं उस चीज़ के लिए हमारे भारत सरकार राज्य सरकार को चाहे भारत सरकार को उसके लिए एक एक योजना बनाना चहिए खेल के प्रति इन्सान जो है कैसे जागरुक हो कि हाँ ये चीज़ ये खेलना चहिए चाहे फुटबॉल हो चाहे वॉलीबॉल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे बास्केटबॉल हो चाहे कोई भी खेल क्यों ना हो चाहे हॉकी हो चाहे कोई स कोई चाहे चाहे पंचायत स्तर पे करवाना चहिए चाहे जिला स्तर पे करवाना चहिए कहीं पे भी इंसान को लेकिन करवाना चाहिए इसीलिए हर एक इंसान को ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि हाँ मतलब ये चीज़ करने से ये होता है बस